मां पंहिंजे कैमरा सां जुदा जुदा रूपनि जी तस्वीरूं वठंदी आहियां हूअं त घणो करे मां कोशिश कंदी आहियां की कंहिं अगरि ट्रिप ते थी वञा या असांजो हिकु ग्रूप आहे फोटोग्राफी जो लखनऊ जो बि आहे ऐं इंडिया जो बि आहे त मां कोशिश कंदी आहियां कि अगरि हुन ट्रिप ते वञा त जीअं आहिनि नदियूं आहिनि पहाड़ आहिनि वण आहिनि वण टिण आहिनि हुननि जी त वठंदी वठंदी आहियां हुन खां पोइ अगरि ईअं थींदो आहे की बर्ड सेंचुरी में वियसि या ज़ू में वियसि त हुते मूंखे मौको मिलंदो आहे जानवरनि जो वठण जो ऐं अगरि मूंखे ईअं थींदो आहे की हिते ई आहियां वधीक ॿाहिरि नथो थिए त लखनऊ में ई घणई अहिड़ा मौका हूंदा आहिनि जीअं एन बी आर आई आहे सी डी आर आई आहे हिन में फ्लावर एग्ज़िबीशन्स लॻंदा आहिनि गुलनि जो एग्ज़िबीशन लॻंदो आहे वॾा वॾा गुल हूंदा आहिनि वॾी वॾी भाॼियूं हुन प्रदर्शनी में ईंदियूं आहिनि त हिन करे जेको आहे अहिड़ा घणई असांखे मौका मिली वेंदा आहिनि की जंहिंमें असां जेको आहे तस्वीरूं कढी सघूं ऐं पोइ अगरि जेको आहे छो लाइ इहे शयूं मूंखे वणंदियूं आहिन क्रिएटिव ही जेको आए न कढी बि असां फोटोग्राफी कंदा आहिनि त हीअ असांजे क्रिएटिव ऐं सोच खे ॾेखारींदो आहे त अगरि ॿियो कुछ हाणे मूंखे न सम्झ में ईंदो आहे त कॾहिं मां जेको आहे पार्क में हली वेंदी आहियां नंढनि ॿारनि खे रांदि कंदे ॾिसंदी आयां हुननि जी फोटूज़ हुननि जी तस्वीरूं कढंदी आहियां छोजे लाइ हर तस्वीरु कुझ न कुझु चवंदी आहे हिक ॿार जो अगरि तस्वीर ॾिसंदा आहियूं फोटो ॾिसंदा आहियूं त असां में असांखे उन फोटो में ॿार जो जेको निश्चल भाव आहे उहो सम्झ में ईंदो आहे त हर तस्वीरु हिकु गुलनि जो अगरि वठंदा आहियूं त गुलनि जा रंग गुलनि जो रूप असांखे ॾाढो प्रेणित कंदो आहे त जुदा जुदा तस्वीर जुदा जुदा शयूं ॿुधाईंदियूं आहिनि त हिन करे मां कोशिश कंदी आहियां की हर दायरे में हर सोच में हर वैराइटी जी शयूं मां जेको आहे पंहिंजे कैमरा सां तस्वीरुनि जे रूप में साम्हूं ॾेखारियां